ہندوستان میں صحت کا نظام ٹھیک ہے بہت زیادہ تو اچھا نہیں ہے ہاں دوسرے ملک کے مقابلے ہمارا ہمارے ملک میں اتنی سکھ سودھائیں نہیں ہیں دوسرے ملک میں مشین زیادہ ہے ڈاکٹرز زیادہ ہیں وہاں مشینوں کے ذریعہ بہت اچھے علاج ہو جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بہت مطلب کی جب اگر زیادہ کرائسس آتی ہے جیسے کہ ہم نے کووڈ نائنٹین میں دیکھا کہ جب وہ بڑھ رہا تھا تو ہمارے ملک میں بیڈ تک ختم ہو گئی تھی یہاں تک ہاسپٹلز اتنے زیادہ فل ہو گئے تھے کہ مریضوں کو ہاسپٹل کی زمینوں پر لٹایا جا رہا تھا تو بھا ہندوستان میں اتنا اچھا نہیں ہے اور سر جیسے کہ ہم کبھی کبھی ہندوستان میں سرکاری ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں یہ بدلاؤ ہونے چاہیے کہ نرسیز کو بہت ایکٹو رہنا چاہیے اور ڈاکٹرس جو ہیں وہ یہاں ٹائم پہ نہیں آتے وقت پہ رہتے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کی انہیں بھی ٹائم پہ ہونا چاہیے تاکہ جن کی کریٹکل سچوویشن ہوں وہ بہت زیادہ اس میں گمبھیر بیماری سے جوجھ رہے ہوں انہیں جلد سے جلد علاج ملے شکریہ